میں نے ایک بار پاستا بنایا اُسے اُبالنے رکھا جب وہ اُبل گیا تو میں نے اُسے دھو دیا اور ایک چھنی میں رکھ دیا پھر میں نے پیاز کاٹی مرچی کاٹی ٹماٹر کاٹے اور ہلدی مرچی نکال کر رکھ دی پھر میں نے کڑھائی میں تیل ڈالا پھر اُس کے بعد پیاز ڈالی ٹماٹر ڈالے مرچی ڈالی اور اُنہیں اچھی طرح تل لیا جب وہ تل گیے پھر میں نے جو پسی ہوئی مرچی تھی ہلدی تھی اور نمک تھا اُسے میں تھوڑا سا پانی ملا کر اُس مسالے میں ڈال دیا وہ پھر اچھی طرح چمچ چلایا پھر میں نے پاستا ڈالا پاستا ڈالنے کے بعد میں نے اُسے اچھی طرح پکایا اور جب ٹیسٹ کرا تو پتہ لگا مرچی بہت زیادہ ہو گئی پھر میں نے آئیڈیا لگایا پھر میں نے پاستے کو اُس میں سے نکالا پاستے کو دوبارہ دھویا دھونے کے بعد اُس میں پھر سے مسالے میں پھر سے پانی ڈالا پانی ڈالنے کے بعد اُسے پکایا اور پھر دھلا ہُوا پاستا اُس میں ڈالا پھر وہ ٹھیک ہو گیا اُس میں مسالہ کم ہُوا تو مرچی کم ہوئی